ना बोथियाखौ आं जानो मोथजां मोनखायो जा गोथावखा आफ्राय माबाबो बोथियाबो जा गोथाव मागुराबो जा गोथाव सिंगिफ्राबो जा गोथाव बे एलेंगाफ्रा बारा मोजां नङा खिन्थु मागुर खुसिया बोथिया नास्राय गोसोम बेखौ बरिया मोनखायो आं जानोहाय जा गोथावखा दैयावहाय जोङो बहथजरायाव जा ना गुरोमोन जा गोबां गोबां मोनोमोन जोंने नायाखहाय ना खबाइफा खबाइ गेजेरफा बेदि मोनोमोन बरिया मोनोमोनहाय माब्रै दाथ' बारा सोलाबले जों दखान इरि होनांगौ जाहैबाय बेखायनो गैया सोलाबले दाने गुरनो गोदोथ' गुरबाय बायनाङोमोन बिमायाव थाङोमोन आइ दैयाव बेयावबो गुथनानै लायोमोन बै एखदम बोजोंबा बोजों जों बेस्रायबोनानै साम' इरि फाननानैहाय लायो फाननोहाय लायोमोन बाबायै सिबुं मैगं मा मैगं जा लायबाबायदों हा जा बोजों खुख्रा बोजों थांदोंमोन जोङो गोदोहाय दाथ' थांनायानो जाले नाबो गुथनोमोन जेखाइ खबाइ बायखायोमोन जोंने ओमफ्राय ना मोनलांला फानफैनायसै बिजोंनो माइरं बायनानै जानोसै जोंने दा बोरैबा बोरैबा जायोहाय जोंहा गोदोहाय नाबो गुरो दाबो गुरो जोंने माब्लाबा माब्लाबा सम सम नाफोर गुरनानै जायाला उफाय गैया जोंने